मैं हमेशा यूट्यूब या टी वी शो से अलग अलग पसंदीदा भोजन पकाने की विधियाँ देखती हूँ यूट्यूब पे भी मेरा सबसे पसंदीदा भोजन पकाने वाले विधि का चैनल खाना खजाना ही है क्योंकि उसमे जो शेफ होते हैं वो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सारे विधियों को शेयर करते हैं जो मैं अपने घर वालों को बनाकर खिलाती हूँ और उन्हें यह बहुत पसंद भी आता है मैं हमेशा ऐसी ही विधि देखती हूँ जो कि मेरे घर वालों के लिए स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो इसलिए खाना खजाना शो में ऐसे खाने के विधियों को दिखाया जाता है जो कि खाने में ही स्वाद में ही नहीं सब के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी हो